وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی بولیے جی جی جی مطلب آپ کو کون سا کس چیز کے لیے وائر چاہیے اچھا تو آپ کتنے ایم ایم والا لینا چاہیں گے دس ایم ایم پندرہ ایم ایم جی جی وہ بات صحیح ہے آپ کی کیونکہ دکان پہ کوئی لڑکا لوگ ہوگا وہی آپ کو دے دیا ہوگا اور کوئی بات نہیں ابھی آپ پندرہ ایم ایم والا وائر لے لیجیے وہ بیسٹ ہے پندرہ ایم ایم والا آپ تار لے لیجیے اس میں دو آ کوالٹی ہے اور ایک اچھا ہے اور ایک لو ہے اگر آپ اچھا والا لیتے ہیں تو اس کی آپ کو تین مہینے کی گارنٹی بھی مل جائے گی دیکھیے دیکھیے بتانا ہم لوگوں کا کام ہے اور آپ کو اچھا اور خراب آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ لیجیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو سستا کھوجتے ہیں اور وہ اسی کے لیے رکھتے ہیں اور اس میں ہم گارنٹی وارنٹی نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ کو ہم دونوں کا ریٹ بتا دیے ہیں اور دونوں کی خاصیت بھی بتا دیے ہیں کہ مطلب پندرہ ایم ایم میں دو ہے اور ایک اچھی ہے اور ایک لو ہے اچھا آپ کو کتنا اچھا آپ کو کتنا میٹر تار چاہیے اچھا آپ کے پاس پنکھا کون سا چھت والا ہے ٹیبل والا پنکھا ہے

تب تو تب تو آپ بیس ایم ایم والا وائر لیجیے